एकवीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु चोॾहीं नवंबर उणिवीह सौ सतहतरि ॾही फरवरी उणिवीह सौ पंजहतरि ॾही ॾिसंबर उणिवीह सौ ॿाहतरि सोरहीं अक्टूबर ॿ हज़ार ॿ